हय हांवें देवाच्यो मुर्ती तयार केल्यात दर वर्सा चवथीक गणपतीची मुर्ती हांवूच करतां म्हाका ती करपाक खूब आवडटा ती करपाक म्हाका म्हजे बाबा मदत करता तेंच्याकडल्यान खूब कितें शिकपाक बीन मेळटा म्हाका आनी ताका हाचो खूब अनुभव आसा